ہلو ہلو آپ ڈرائیور صاحب بول رہے ہیں سر آپ گا گاڑی جو ہے کل خالی ہے سر کل ہم کو جو ہے نا آٹھ بجے سہرسہ جانا ہے تو ہم وہ تو سوچے ہم چار سواری ہے کیا آپ کا کرایہ ہے مجھے آنا بھی ہوگا تو ہم اوسا آپ کو بتا دیں گے پہلے آپ تو بتائیے آپ آپ کا فیس کیا ہے جی سر میرا نمبر تو یہی ہے لیکن آپ کا جو چارج ہے وہ کیا لگیے گا ایک طرف سے کیا لینا ہے آپ کو وہ تو فیس بتائیے چھ سو اور پھر ادھر سے واپسی اگر ہمیں آنا ہو تو

اچھا آپ کو آنا بھی ہے ہوں ہوں او تو آپ کا آپ کے گاڑی کا جو پیپر ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیے سر ایگو بات ہوتا ہے ایک بات ہوتا ہے سائیڈ مرر بہت گاڑی میں نے رہتا ہے تو پیچھے کا جو گاڑی ہے اب دیکھنے میں بہت دِقّت ہوتی ہے اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو مرر آر لگا ہوا ہے کہ نہیں دونوں سائڈ ہاں اچھا آپ کا میٹر سے بھی چلتا ہے جیسے ہم کو میٹر سے کہیں جانا ہو تو جی اچھا ٹھیک ہے اب تو ہم دیکھ سوچ کے اوسا آپ کو فون کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی شکریہ